میرے تجربہ کے مطابق اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کا سامنا کیا اور اس طرح سے اپنے گاؤں یا محلے سے سفر کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کی کمیاں محسوس ہوئیں جیسے کہ ہم ٹرین وغیرہ سے سفر کرتے ہیں دور دراز جگہوں پر جانے کے لیے لیکن ہمیں ٹکٹیں نہیں ملتی اور ٹرین وغیرہ میں سہولتیں ہمیں حاصل نہیں ہوتیں اور ٹرین میں جانے کے وقت ٹکٹ وغیرہ نہ ملنے کی وجہ سے ہمیں جنرل بوگی میں یا پھر ویٹنگ لسٹ کے ذریعے ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری مصبتیں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے ٹرین اپنے وقت پر مکمل طور پر نہیں پہنچ پاتی بلکہ کبھی کبھی تاخیر اور اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ ہمیں سفر ایک دن کا سفر کئی دنوں میں طے کرنا پڑ جاتا ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ تکلیفیں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ ہماری زندگی میں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ میں نقل و حمل سے متعلق اس طرح کا چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے گاؤں گھر میں بھی سفر کرتے ہوئے قریبی قصبوں یا شہروں وغیرہ کے جاتے وقت میں بھی بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں کیونکہ ہماری سڑکیں اور دیگر چیزیں بہت مناسب نہیں ہوا کرتیں جس کی وجہ سے گاڑی کبھی گاڑی کا کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کبھی گاڑی اپنے تیز رفتار پر نہیں چل پاتی اور اس طرح سے ہم سفر میں بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں